अॼु कल्ह असां सोचूं था की असां पंहिंजे ॿारनि जे मथां पाॿंदियूं न रखूं अॼु जो मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाइण वारी आहियां उहा मुंहिंजी ख़ुदि जी आप बीती आहे मुंहिंजा टे ॿार आहिनि मां ई सो हरिकोई माउ पीउ इहो थो सोचे की असांजा ॿारनि खे असां पढ़ायूं लिखायूं कंहिं मुक़ाम ते पहुचायूं जो असांजी ज़िंदगी आहे जीअं असां उन खां सुठे में सुठी उन्हनि खे लाईफ ॾियणा था चाहियूं की उन्हनि जी अॻियां उन्हनि खे कॾहिं को दिक़त न थिए ओड़ी कोशिश असांजी बि हुई असां बि पंहिंजे ॿारनि जे मथां इलाही पढ़ाईअ जो प्रेशर वग़ैरह विधोसीं उन्हनि खे पढ़ायोसीं लिखायोसीं सभु कुझु कयोसीं लेकिन शायदि किथे न किथे ॿार पंहिंजे माउ पीउ खे कुझु बि न समुझी सघंदा आहिनि उन्हनि खे हमेशह इहो ई लॻंदो आहे की असांजा माउ पीउ रुॻो असांखे विढ़ंदा रहंदा आहिनि असांखे दड़िका ॾेंदा रहंदा आहिनि ऐं उछिकारियूं भरी भरी करे रोईंदा रहंदा आहिनि उहे लेकिन उन्हनि खे हीउ समुझ में नथो अचे की अॼु अगरि असां तव्हां खे पढ़ाईअ जे लाइ चऊं था त तव्हां जे उज्ज्वल भविषय लाइ था चऊं ईअं ई मां बि पंहिंजनि ॿारनि खे ईअं ई चयो त मां उन्हनि जे मथां ॾाढो प्रेशर विझंदी हुमि की पढ़ो पढ़ो कुझु ठही वञो असां वांगुरु न ठहियो लेकिन कुझु हदि तक उन्हनि खे ॻाल्हि समिझ में ईंदी हुई लेकिन शायदि असांजी हीउ कुझु ग़लिती हुई के असां कुझु वधीक ई उन्हनि सां उमीदूं रखी वरितियूं असांखे लॻियो की हू कुझु ठही वेंदा हालांकी ख़ुदि लाइ ठहंदा ख़ुदि जो अॻियां फ्यूचर असांजे लाइ कुझु न कंदा लेकिन तॾहिं बि असां शायदि कुझु वधीक ई प्रेशर विझी लाथो त हेकर मुंहिंजो पुटु पढ़ाईअ जे वधीक प्रेशर जी वजह सां स्कूल में बि घर में बि पढ़ाई पढ़ाई करी हुनजो दिमाग़ ख़राब थी वियो हुन खे कुझु समिझण में न आयुसि की भई मां छा करां मूंखे कुझु समिझण में न पियो अचे के मुंहिंजा माउ पीउ चाहीनि था की मां पढ़ाई करां यां मां पंहिंजे बारे में सोचां एतिरो एन दिमाग़ी संतुलन उनजो ख़राबु थी वियो की उन खे समिझण में न आयुसि के हू करे छा स्कूल मां बि अध्यापिकाऊं चवनि की पढ़ो पढ़ो घर बि माउ पीउ चवनि पढ़ो पढ़ो त हुन हिकदमि सां सोचियो की हिन सभिनि खां ई परे वञी हलिजे ऐं उन एतिरो वॾो क़दम खणी वरितो जंहिं असां ई पूरी जिंदगी हिलाए रखी हू घरां निकिरी वियो हुन सोचे त वरितो ॿार हुओ हुन सोचे त वरितो की हा भई निकिरी वञा थो लेकिन अॻियां उन सां छा थियणो हो हुन खे बि न ख़बर हुई न असांखे कुझु ख़बर हुई हू जीअं रोज़ु वेंदो हुओ ऊअं ई हो वयो उने ॾींहं बि ट्यूशन वियो स्कूल मां आयो रोटी पाणी खाधी वरी पोइ ट्यूशन जो टाईम ट्यूशन जे लाइ निकितो घरां मां खे चयईं की मां वञा थो ट्यूशन मां बि चई ठीकु आहे टाईम्स थी वियो अथव वियो आहे ट्यूशन ठीकु आहे अची वेंदो ॿिनि कलाकनि में ॿिनि कलाकनि खां मथे जॾहिं समय थी वियो हुन जे घर अचण जो समय थियो ऐं हू घर न पहुतो त मां हिकदमि सां हैरान थी वियमि जो मुंहिंजो पुट ॾह मिन्ट में अचण वारो हुओ सत बजे अचण वारो आहे सवा सत थी विया घर छो न आयो आहे मां हुन टीचर खे फोन कयो की भई छा ॻाल्हि आहे मुंहिंजो पुट अञा घर न आयो आहे त जो हुन मूंखे जवाबु ॾिनो मुंहिंजी पहिरों तले जमीन खिसकी वई मुंहिंजा हथ पेर कापिजी विया मुंहिंजे हथ मां फोन छॾाइजी वियो हुन मूंखे चयो की अदी अॼु तुंहिंजो पुट त अॼु ट्यूशन आयो ई न आहे जीअं मूंखे कुझु समिझण में ई न आयो की हीउ थियो छा भई मां ग़लति त कान ॿुधियो हिकदमि सां हथ पेर कापिजी विया ऐं जंहिं कंडीशन में हुअमि हुन ई हालति में भॻमि उन ट्यूशन ते ऐं हुते वञी पतो कयो त मूंखे पतो पयो की मुंहिंजो पुटु हुते पहुतो ई न हुओ इलाही उनजे पीअ खे फोन कयो ॾाॾे ॾाॾी खे ॿुधायो की भई तव्हां जो पोटो कान आहे किथे आहे सभिनि खे ॻोड़ कयो इलाही शोर मचायो मुंहिंजो पुटु काने मुंहिंजो पुटु काने लेकिन मुंहिंजो पुट किथे बि न लभियो सॼी राति थी वई सुबुह थी वियो सॼी राति असां घुमंदा फिरंदा रहियासीं पुलीस में बि चयोसीं लेकिन पुलीस वारनि बि चोवीह कलाक खां अॻु असांजी ॻाल्हि न ॿुधी ईअं कंदे कंदे ॿ ॾींहं थी विया पुलीस वारनि बि इलाही कोशिश कई इलाही इंकवाएरी कई लेकिन पतो ई न पियो की मुंहिजो पुट वियो कहिड़ी कुंड में इलाही स्कूल वारनि खां पतो कयोसीं इलाही उन्हनि जे यार दोस्तनि खां पतो कयोसीं त उन्हनि जे यार दोस्तन सां थोरो घणो पतो पयो की उन असां उन जे मथां एतिरो प्रेशर पढ़ाईअ जो विझी लाथो हो की हू ॾाढो मानसिक संतुलन उन जो ख़राबु थी चुकियो हुओ असां इलाही ॻोल्हियोसीं लेकिन हू न मिल्यो ॾींहं जे मथां ॾींहुं निकिरंदा विया मुंहिंजी त जीअं जान ई निकिरी चुकी हुई इलाही असां अख़बारुनि में ॾिनोसीं पुलीस वारनि खे टीवीन सभीनि में ॾिनोसीं लेकिन मुंहिंजे पुट जो कुझु बि पतो न पियो हुन सां मां पूरो हिली वई हुअमि मुंहिंजा ॿ ॿिया ॿार हुआ उन्हनि जे मथां ई मां ध्यानु न ॾिनो मां इहो सोचे भॼियुमि की आख़िरि मुंहिंजे पुट खे थियो छा जो कॾहिं गली जे रोड पार न कंदो हो आख़िर वियो केॾांहुं ॻोल्ही ॻोल्ही असां बिल्कुलु तंग थी वियासीं मां एतिरो डिप्रेशन में अची वियमि की मूं मां बि दिमाग़ ख़राबु थी वियो जो जिते चवंदो हुयो तुंहिंजो पुटु हिते नज़र आयो आहे हुन पासे भॼंदी हम माण्हुनि बि इन जो इलाही फ़ाइदो खंयो उहे बि मूंखे पागलनि वांगुरु कॾहिं चईंदा तुंहिंजो पुटु हिते ॾिठो कॾहिं चईंदा हुआ तुंहिंजो पुटु हुते ॾिठो मां ॻोल्ही ॻोल्ही बिल्कुलु चारों तरफ पूरो पंहिंजे आसे पासे सॼा ॻोल्ही वरिता ॿियनि शहिरनि तक फोन अचणु लॻी विया की असां तुंहिंजो पुटु हिते ॾिठो होसिताणी तक मां वयमि हली मां पंहिंजे शहर छॾी करे ॿिए शहर में बि पंहिंजे पुट खे ॻोल्हण लाइ वयमि हली लेकिन मुंहिंजो पुटु न मिल्यो मूंखे भॻवाननि जे अॻियां अरदासूं करियूं मालिक जे अॻियां अरदासूं कईं लाल साईंअ जे अॻियां अरदासूं कईं मूंखे किथां बि मुंहिंजो पुटु आणे ॾे केरु पोइ हिकु ॾींहुं अचानक सां मुंहिंजे पुट जी मूंखे ख़बर मिली की हू ख़ूदि ई आयो ऐं पोइ हुन मूंखे ॿुधायईं की हू निकितो त घरां पंहिंजी मर्ज़ीअ सां हुओ लेकिन अॻियां वञी उन सां गॾु ॾाढो कुझु ग़लति थियो हिन ॻाल्हि जे पछिताओ मूंखे बि थियो ऐं मुंहिंजे पुट खे बि पछितावो थियो जो की हो घर खां ॿाहिरि निकितो छो छो की उन जी उमिरि ॾाढी नन्ढी हुई ऐं ॿाहिरि दुनिया ॾाढी ज़ालिमु आहे त हुन खे ख़बर पियसि जॾहिं हू मूं वटि आयो त हू इलाही रुनो की मम्मी मुंहिंजी ग़लती हुई जो की मां तुंहिंजे चवणु न मञी करे की मां एन पढ़ाई सां भॼी करे वयुमि हली लेकिन इन ॻाल्हि सां मूंखे बि इहो सबक मिल्यो की कॾहिं बि पंहिंजनि ॿारनि जे मथां पढ़ाईअ जो एतिरो प्रेशर न विझिजे की हू एतिरो मानसिक संतुलन त ख़राबु थी वञे की हू घर छॾे करे वञनि हली हिन ॻाल्हि सां मुंहिंजे पुट खे बि सबक मिल्यो ऐं मूंखे बि सबक मिल्यो की कॾहिं बि पंहिंजे ॿारनि जे मथां पढ़ाईअ जो कॾहिं बि प्रेशर न विझो पढ़ायो मना कान आहे लेकिन एतिरो जेतिरो उन्हनि जे दिमाग़ में वेई सघे पंहिंजीं उम्मीदूं उन्हनि जे मथां न थोपण जी कोशिश करो